से जानुवारि नैरोजा बा थाम फेब्रुवारि नैरोजा द स्नि एप्रिल नैरोजा स्नि दाइन मार्च नैरोजा दाइन स्नि डिसेम्बर नैरोजा जि